मां जॾहिं नंढो हूंदो हुउसि त असांजे घर में ॾाढी दि हूंदी हुई ग़रीबी हूंदी हुई त ॿारहां पास कयां हिकु मसि मसि करे हिकु सालु कॉलेज जो करे ऐं पो कॉलेज मूंखे छॾणी पई ऐं पोइ मां हिकिड़ी कपिड़े जे वापारीअ वटि नौकिरीअ ते लॻियुसि कपिड़े जो धंधो सिखियुसि उन वटि नौक नौकिरी करे ऐं सिखियुसि पोइ उन वटि सिखियुसि भाई इहो कीथां भई माल खणी थो अचे कीअं विकिणे थो ग्राहकनि सां ॻाल्हाइणो आहे हुते सभु उनी वटां सिखी ऐं पोइ मां पंहिंजो किराये जो दुकानु कयो पहिरियों पो इन ई वांगुर ई मां खणी ईंदो हुउसि माल ऐं विकिणणु लॻियुसि धीरे धीरे करे मां किराए जी दुकानु उहा पंहिंजी करे छॾी ऐं हींअर मां पंहिंजी महिनत सां पंहिंजे घर परिवार खे सुठे नमूने हुननि खे पाले सघां थो ऐं हींअर मूंखे पंहिंजे महिनत ते ऐं पंहिंजे हुन ते ॾाढो अभिमानु आहे त इहे सभु मां पंहिंजे लेखे कयो आहे